जों जुनारफोरनिफ्राय गोबां रां रां खामायनो हायो बेबादिनो बिजनेस मोनसे अमा फिसिबा अमाखौ उन्दैआव लाबोनानै जोनोम जानायनि उनाव दुइमासनि उनाव लाबोनानै जों अमाखौ आदार जाहोयै जाहोयैनो बिदिनो फेदेरो फोलावो गेदोर खालामनानै उनाव जों बिस हाजार फसिस हाजारफोराव थ्रिस हाजारफोराव बिदिनो फानो आरो बुन्दि अमाफोरखौ जों फिसा जगायनो हायो बिनि फिसाफोरखौ थिनि हाजार सारि हाजार बिदियाव फाननानै जों अमानिफ्राय रां खामायनो हायो थिग बेबादिनो बोरमा बोरमानिफ्रायबो जों बोरमानिफ्रायबो जों बेफार खालामनो हायो बोरमा बोरमाफोरखो फाहामनानै गिदिर गिदिर खालामनानै बोरमा मेन्दानिफ्रायबो जों उल मोनो बोरमा मेन्दानि औ उल बोरमा मेन्दा उलखौबो उलफोरखौ बोरमा मेन्दानिफ्राय उल मोनो उलफोरखो जों फाननानै बिदिनो फैसा खामायनो हायो थिग बेबादिनो मोसौ हालुवा मोसौफोरखो जों उन्दैआव बायना लाबोनानै दामब्रा मोसौफोरखौ जों उन्दैआव बायना लाबोनानै गिदिर खालामनानै उनाव दाम बारायाव फानो जेरै बिस हाजाराव मानै मोसौ लाबोनानै ओमफ्राय सल्लिस फनसास हाजारफ्राव बिदि फाननो हायो आरो गाय मोसौफ्रावथ' जों गाइखेर मोनो गाइखेरफोरखौ जों से लिटारसेआव साथि थाखा आरि फानो गायनिफ्राय गाय मोसौनिफ्राय जों गाइखेर फाननानै फैसा दिहुननो हायो थिग बेबायदिनो बोरमा बोरमानिफ्रायबो जों गाइखेर मोनो बोरमा फिसाफोरखोबो जों फाननो हायो थिग बिदिनो दाउ दाउनिफ्रायबो जों फैसा खामायनो हायो जेरै दाउ दाउज्ला दाउफोरखौ गिदिर खालामनानै सेरसे सेरसे फाननो हायो बिदिनो दाउ फिसाफोरखौबो फिसा जगायनानै फाननो हायो दावदै दै बिदै बिदैफोरखौबो जों दखानफ्राव होनानै फाननो बेजों बेबायदिनो जिब जुनारनिफ्राय जों गोबां रां रांफोरखौ खामायनो हायो बिदिनो बेफार मोनसे जोंनि बर' बर' हिन्जावफोरा बिदिनो बेफार खालाम बेफार खालामो दाउ अमा मोसौ बोरमा बेनिफ्राय फैसा खामायनो हायो जोंनि बर' मानसिफ्रा हांसोफोरावबो हांसोफोरखौनो थिग बेबायदिनो बेदर खालामनानैबो फाननो हायो ग'थायैबो हांसोफोरखौ फाननो हायो बिदै बिदैफोरखौबो हांसो बिदैफोरखौबो फाननो हायो बिदिबो फैसा हांसोनिफ्रायबो फैसा खामायनो हायो ओमफ्राय फारौ फारौफोरखौबो बिदिनो फारौफोरखौबो बिदिनो फिसिनो हायो फारौफोरावबो फिसा फिसा जाखांनायनि उनाव जरासे जरासे बिदिनो फाननो हायो फारौफोरखौबो फारौनिफ्रायबो रां खामायनो हायो जिब जुनानिफ्राय बिदिनो गोबां रांफोरखौ जों खामायनो हायो